हेलो मकान मालिक बोलै छी हमरा छलै की रूम लेबयके छलै कितना किराया लेबै दस हजार नहि देब तीन हजार देब हम दू तीन

एडवांस दसे हजार जमा करब गरीब आदमी होती बाल बच्चेदार होत्ती धियापुता दू तीन आँय तीन हजार ना देब चारि हजार रुपैआ देब गरीब आदमी होती बाल बच्चा है धियापुता है दस हजारसे कम नहि करबै एडवांस जमा करयमे दस हजार रुपैआ जमा करब दू महीनाके जमा करब आँय बोलिये ना महीनाके आठ हजार आठ हजार नहि देब चलु पाँच हजार देब

जादा डब्लो नहि लेबयके है सिङ्गले लेबयके है ओहिले ना बोललीह हँ ओहिले ना बोललीह चारि हजार चारि हजारमे ना देबीह तऽ पाँच हजारमे दिहै

आ दस हजार एडवान्स जमा करथिन्ह

ठीकहै त रखै छी

पैसा भिजवा दै छी रूम देखायब तब ना आँय रूम देखायब तब ना हम अबै छी तब रूम देखाय देब भाड़ा पर काहेले लगायब हम अपने लेब तऽ आयब दू बजे रूम भाड़ामे ना लगायब कहलिहै अहाँके दू बजे अबै छी दू बजेके टाइम दै छी हँ पैसा लयके आयब सब ठीकछै राखू